میری ثقافت کا بنیادی پیشہ کاشتکاری ہے لوگ اب اس پیشے کو ترک کر کے دوسرے پیشوں کو اختیار کر رہے ہیں کیوں کہ اس پیشے میں محنت اور لاگت کے مقابلے میں آمدنی بہت کم ہے یا یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے کیوں کہ جب فصل تیار ہو کر مارکیٹ میں آتی ہے تو مارکیٹ میں اس کے مناسب دام نہیں ملتے اس کے اس کا صحیح محنتانہ اس کو حاصل نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی ہم خالی ہاتھ ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ اب اس پیشے سے اوب رہے ہیں اور چھوٹ زندگی گزارنے کے لئے چھوٹے موٹے پیشوں یا کاروبار کو اختیار کر رہے ہیں حالانکہ حکومت چاہے تو اس پر توجہ دے کے اس پیشے میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس اس طرف راغب کر سکتے ہیں چونکہ کاشتکاری انڈیا کے لئے خاص کر شہری علاقوں کی جان ہے انہی کی محنتوں کے بدولت لوگوں کو اناج اور غلے مہیا ہو پاتے ہیں تو میرے خیال سے حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کو خا کھاد بیج اور اس طرح کی جو بھی دقتیں لوگوں کو پیش آتی ہیں یا مہنگے ملتے ہیں اس میں خصوصی پیکیج دینا چاہیے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے